हमरा जे छै समोसा बनबय लए आबैत अछि हम समोसा हमरा बहुत नीक लागैत अछि घर पर भी सबके नीक लागैत अछि समोसा बनबय मे हमरा कोनो दिक्कत नहि अछि

मैदा खरीद कऽ आनय के मैदा खरीद कऽ आनै छी ओकरबाद हम बादाम खरीद कऽ आनै छी तब रीफाइन भी लै के अछि रीफाइन रीफाइन लेला के बाद जे छै आलु खरीदै के रहै छै टमाटर खरीदै के रहै छै धनीया पत्ता सेहो खरीदै के रहै छै ई सबकीछु के जे छै हमरा फेर सबकिछु एकठ्ठा करै छी ओकरबाद जे छै हम सबकिछु के टमाटर आलु सबके धोय कऽ राखै छी आलु के ऊसनै छी ऊसैन कऽ ओकरा छील कऽ एकटा कटोरा मे राखै छी आ मैदा के जे छै

ओकरबाद आलु के छील कऽ आ सब रंग के ओहिमे धनियाँ जीरा

मिर्ची पाउडर धनियाँ पाउडर जीरा पाउडर सब मीला कऽ ओकरा भुजै छी भुजि कऽ आलु के जे छै ओहिमे बादाम फेर बादाम भुजै छी बादाम ओहिमे डालै छी ओकरा दुनू के

समोसाके आलुके आलु सब जे मशाला ओहिमे भरै छियै फेर ओकरामे रैह छियै मैरह क ओकरा जे छै गरम रीफाइनमे डालै छियै छानै छियै फेर निकालै छियै एकटा सुखल बरतन मे निकालि कऽ लाल कऽ निकालै छियै फेर

आ समोसा हम अहिना बनबै छी समोसा अहिना बनबै छी